गोंया भितर दिसाळीं म्हणजे छापील वृत्तपत्रां आसात आनी ताचे नंतर मागीर टिव्ही चेनल आसात आनी त्याच बरोबर वेगवेगळे डिजीटल प्लेटफाॅर्मूय आतां तयार जावपाक लागल्यात गोंयच्या वृत्तपत्रा भितर हांगा कोंकणीचें तशें पळोवपाक गेल्यार एकूच वृत्तपत्र आसा मराठींतलीं सगळ्यांत चड आसा कांय ना म्हळ्यार सात आठ तरी आसतलीं आनी तीन चार इंग्लिश निवज पेपर आसात हांगां पूण टिव्ही चेनल जर घेतले जायत जाल्यार टिव्ही चेनलां भितर मात कोंकणीचे टिव्ही चेनल चड आसात थोडे एक वा दोन इंग्लिशींतले आसतले एक मराठींतलो आसतलो आनी त्याच बरोबर रेडियो जो आसा त्या रेडियोच्या हातूंत तर कोंकणीचे चड आसात आकाशवाणी जालीच जाचे भितर कोंकणी बातमी आनी कितें हें सगळ्यो सांगतात बातमी पत्रां आसतात आनी त्याच बरोबर बाकिचें जे प्रायव्हेट चेनल्स आसात एफ एम चेनल्स आसात ते एफ एम चेनल्साचेर बी वृत्तपत्रां हीं सगळींच खाजगी स्वरुपाचीं आसात बिजनॅस हावजांची आसात डिजीटल चेनल्स आता थोडे जर्नलिस्टानीं ल्हान ल्हान जर्नलिस्टांनी पसून स्वताचे डिजीटल चेनल्स तयार केल्ले आसात तातूंत भितर टॅक्स्ट आसता ऑडियो आसता व्हिडियो आसता अशें सगळ्यो स्वरुपाचें अशें वेगवेगळें आसात आनी गोंयच्या वृत्तपत्रांचें एक खाशेलपण म्हणजे बाकिची डिस्ट्रिक्ट निवज पेपर्स बाकिच्या राज्यांनी जे आसता तशें नासता पूण हांगा हांगाची दिसाळीं जीं आसा तातूंत भितर पयल्या पानांचेर फकत लाॅकल बातम्यो आसनात तर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय बातमी पसून आमी हांगां तितलोच महत्व दितात